कोनो वस्तुके विज्ञापन देबाके बहुत रास तरीका होइ छै नाटकके माध्यमसँ पोस्टर पम्पलेट साटिकऽ भीड़वला जगहपर टीवीके माध्यमसँ अखबारके माध्यमसँ मोबाइलके माध्यमसँ आओर दीबालपर वॉल पेन्टिङ्गके माध्यमसँ प्रचार प्रसार होइ छै आओर बड़का बड़का व्यापारी जे होइ छै से दीवालपर वॉल पेन्टिंग करै छै आओर प्रचार करै छै कोनो भी सार्वजनिक जगहपर जतऽ दस बीस आदमी रोज नित्य दिन आबैए आओर जाइए ओतऽ पोस्टर साटिकऽ ओतऽ कार्ड दए कऽ प्रचार प्रसार करैए जे दस बीस आदमी जे रोज आबै छै तऽ ओ पोस्टरपर नजरि पड़ै आओर हुनकर प्रचार होइ